नमस्ते नमस्ते मेरे को क्या अपने इधर जोधपुर आना था जोधपुर अपने यह वेकेशन प्लान कर रहे थे पूरी फ़ैमिली के साथ हमें घूमना तो हैं पूरे हफ़्ते भर का है हमारा पूरा और जहाँ मतलब रहने रहने और ठहरने की व्यवस्था भी करनी है और हाँ और और और हम सात सात जने है मतलब पूरी फ़ैमिली है मेरे दादा दादी और मतलब हम अभी आएँगे अगले महीने सेप्टेम्बर में ही हाँ मैं हमारा प्लेन है दस तारीख का दस से हम सात जने हैं नहीं अगर आप कर सकते हैं तो आप कर दीजिए मैं इधर नया हूँ मुझे पता नहीं है कहाँ पर क्या है हाँ मुझे बता दो हाँ ठीक है हाँ

जी हाँ गाइड तो चाहिए वो मैंने वो किले वगैरह का सुना तो है मेहरानगढ़ का हाँ नहीं मेरे को लेना है आप अगर आप पूरा कर सकते हो तो आप पूरा ले लो क्योंकि मेरे को यहाँ का न तो पता है न कुछ इतना नॉलेज है

इसमें सबका अच्छा तो इसमें मतलब जितनी भी यहाँ की फ़ेमस जगह है वह सारी इन्क्लूड होगी जी अपने यह इधर से यह जो अपने जोधपुर से अपना यह इधर यह बाहर मंदिर वगैरह है जो अच्छा नहीं अगर मैं सिर्फ़ जोधपुर जोधपुर का बोलो तो आप मुझे सिर्फ जोधपुर मतलब मेन सिटी सिटी घूमाओगे अच्छा और जो मेरे को इधर से बाहर है मेरे से वह मना हो गया है या पाली से आगे कहीं वह गोरमघाट या कहीं उधर जाना होगा तो इसका अलग चार्ज है अच्छा वह कितना बाहर पड़ रहा है जोधपुर से अच्छा ठीक है जी तीन चार किलोमीटर के ज़्यादा लेंगे अच्छा ठीक है चलो और अपने यह जो भी यह लेक्स वगैरह जो भी है कय्लाना है दो तीन जगह और है तो वैसे मैम कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं मिल सकता क्या मतलब काफ़ी ज़्यादा है पूरी फ़ैमिली है ठीक है मैम मैं पता करता हूँ ठीक है मैम